जोंनि आसाम हादराव सोलोंथाइया गोबां मोजां नङा नाथाय दासान्दि दानि सरकारआ सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावदों

सोलोंथाइया जोंनि आसाम हादराव गोबां जौगानो गोनां दंबावो आरो सोलोंथायनि आयदायाव गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो जायनि जाहोनाव जोंनि आसाम हादराव दाबो गोरों गोरा सुबं अनजिमाया गोबां खम बेनिखाय सोलोंथाइया जोंनि गामि ओनसोलफ्राव दाबो गोबां जौगानो गोनां दङ जेरै दासान्दि जोंनि बर' गामिफ्रावहाय फराइसालि जिबायदि नांगौ जानानै दं बेबायदि गैजोबा गोबां गामिनि गथ' गथायफ्रा गोजान गोजान जायगायावहाय थांनानै स्कुल फरायनो गोनां जायो बिनिखाय उन्दै गथ'फ्रा हान्थिनायाव लामा हान्थिनायाव गोबां खस्थ' मोनो बिनिखाय जोंनि हादराव फराइसालिफोरखौ आरो फसंबावनो गोनां दङ जोंनि गामिनि प्राइमारी सेकशननि सोलोंथाइफोरा आरोबाव जौगानो गोनां दंबावो आंनि बुजिनायाव दासिमबो जिथु कारिकुलामजों जोंनि गथ'फोररखौ फरायगासिनो दङ बे कारिकुलामखौ आरो एसे

आरो एसे डेब्लाब खालामनो गोनां दंबावो बा सुस्रांनो गोनां दंबावो जाय गथ'फोरनो फरायनायाव आइजेंफोर गोनां जायो बे आइजेंफोरखौ जोंनि हादरनि सरकारा फरियै ज'गायजोबनो हायाखै जेरै गथ' उन्दैफोरखौ फोरोंनायाव जे बायदि सावगारिनि नुथाइफोर होनानै फोरोंनाय आरो बिसोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायफोराव थुलुंगा होनायनि गोबां आइजेंफोरा आंखाल जानानै दङ आरो जोंनि प्राइमारी स्कुल फोरावहाय गोबाङावनो गेलेग्रा फोथार गैया बिनिखाय फराइसालियाव सानफ्रोमबो गेलेग्रा फोथारा गोनांथि जाय गथ'फ्रा फराय लेखा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायफोरावबो जेन जौगालांनो हानाय बायदि गेलेग्रा फोथारनिबो गोनांथि जानानै दङ आरो गोजौ फरायसालिनि बेलायावहाय गोजौ फराइसालि दासिबो जोंनि हादराव जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोजौ फराइसालि मोजां फराइसालिफोर गैया जाय फराइसालिफोराव जोङो बिगियान नि आइजेंफोरा जोंनि फराइसालि फराइसालिफोराव जोङो मोन्नो हाया जायनि थाखाय जोंनि गथ'फोरा जोंनि फराइसाफोरा बिगियाननि फारसे जोबोद लोरबां जानानै दङ टाउन सहर ओनसोलाव जि बायदि बिगियान सोलोंथाइनि जे बायदि आइजेंफोर ज'गायो बेबायदि जोंनि गामियारि गोजौ फरायसालिफोराव बिगियाननि सोलोंथाइनि आइजेंफोरा जों मोन्नो हाया बिनिखायनो जोंनि बे गामियारि सोलोंथाइ फरायसालिफोरावहाय बिगियाननि आइजेंफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै बिनिखाय बे आइजेंफोरखौ होयोब्ला जोंनि गथ'फोरा बिगियान फरायनायाव गोबां जौगालांनो हागोन आरो जोंनि क'लेज लेभेलफोरावहाय आरो गोबां बिथिङावनो मोजां जानानै फैदों गोबां बिथिङाव कलेजफोरा डेब्लाब जाबाय आरो बेवहाय मोनसेल' आंखाला बेनो जोंनि बे ओनसोलाव खाथियाव बा गोजान गोजान एरियायावसो कलेजफोर दङ बिनिखाय कलेजफोरखौ एसे आरो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव नांगौ जानानै दङ मानोथो गामियारि ओनसोलफोरनि गोबां गथ'फोरानो रांखान्थि बेलायाव

जौगानाय नङा बिनिखाय जोंनि गामि ओनसोलावबो गोजौ फराइसालिफोर कलेजफोर थायोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलनि गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन दा जोंनि आसाम हादरावहाय मोन्नै बिजोंजों फराइसालि औ बे मोन्नै बिजोंजों फरायसाफोरखौ फोरोंनाय स्कुलफोर दङ फराइसालिफोर दङ मोनसेया जाहैबाय सरकारनि बिजों बा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जोंनि सरकारि स्कुलफ्राव जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय प्राइभेट स्कुलफोर प्राइभेट स्कुलफोर बे प्राइभेट स्कुलफोरावबो जोंनि गथ'फोरा गोबां सोलोङो दा फारागथिया प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट स्कुलनि फरागथिया बेनो फरागा प्राइभेट स्कुलफोराव गथ'फोरखौ गोबां जोथोन लायो आरो बेयाव गोबां जोथोन लानायजों गोबां सुबिदाफोर होनानै गथ'फोरखौ फोरोंंनाय जायो नाथाय गभमेननि स्कुलफोराव बे बायदि गोबां जोथोन लानानै जों फोरोंनायखौ नुनो मोना बिनिखायनो प्राइभेट स्कुलना गथ'फोरा गोबां मोजां मार्क बा रिजाल्ट खालामो मोजां गोबां मोजां नाम्बारफोर लानानै आनजादफोराव उथ्रिनो हायो नाथाय सरासनस्रायै नायोब्ला बेराफारसेयै नायोब्ला सरकारि स्कुलफोराव सरकारि स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफोरनो जोंनि सरकारा गोबां बुरजा बेथ'न होयो गोबां बुरजा बेथ'न होनानैबो सरकारि स्कुलफोरनि फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरनि सायाव गोबां जोथोन लानाय जों नुनो मोना नाथाय प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा गोबां बेथ'न मोना बिथांमोनहा एसेल' बेथ'नजोंनो बे स्कुलनि गासै नेमखान्थिखौ मानिनानै गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो दा प्राइभेट स्कुल आरो गभार्नमेन्ट स्कुलनि फारागथिखौ बेखौनो नुनो मोनो गभार्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा गोबां बुरजा बेथ'न मोनो नाथाय बिसोरो गथ'फोरखौ बे बायदियै मोजां शिका होनायाव बिसोरो फेलें जायो जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा एसे बेथ'नजोंनो गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनिखायनो जोंनि हादोदनि सोलोंथाइ बिबाननि सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरिफोरा बे बेलायावहाय गोबां नोजोर होनो गोनां दङ आरो बेखौ फोसाबलांनो थाखाय मोनसे थि खामानि मावलांनो नांगौ जाय खामानिया जोंनि गथ'फोरखौ फिउसारनि थाखाय एबा इयुननि थाखाय मोजां लामाथिं दैदेनलांनो हानाय बे बेब'स्थाखौ लानो नांगौ जोंनि गोबां गथ'फोरा माखासे माखासे बिथिङाव आंखालनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ लानो सुबिदा मोना बिनिखाय गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बेयाव खामानि मावनो थाखाय गोबां नायबिजिरनो गोनां दङ जाय दैदेनगिरिफोरा बे सोलोंथाइयारि बिफानाव थानानै रां जाख्रुबनायफोर दङ बेफोरखौबो नायबिजिरनो नांगौ मानोथो जोंनि सरकारा सोलोंथाइनि सायाव गोबां बेबस्थाखौ लायो गोबां रांखान्थियारि बाजेतफोर लायो बिखौ सरकारा मोनफ्रोमबो स्कुलनि थाखाय समानै रान्नानै हरो आरो बेफोरखौ जेन गासैबो जिल्लानि मावथिफोरा मोजाङै नायबिजिरनानै जाय गथ'फोरनो फरायसाला फरायसुलि फरासुलाफोरनो जि रोखोमै मदद होनांगौ एबा बिथांमोनो जि बायदियै सोलोंथाइनि सायाव खाबुफोरखौ होनांगौ बिनि सायाव खामानि मावनाया मोजां आरो बिनिखायनो जोंनियाव गोबां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो दंबावो बे खामानिफोरखौ दानि सरकारजों लोगोसे जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोराबो नोजोर होनाया मोजां मानोथो जोंनि फराइसालिफोरा अकल सरकारनि आखायावल' नङा नाथाय जोंनि समाजनि मोजां दैदेगिरिफोरनि आखायावबो दङ जाय फाराइसालिफोरा जोंनि समाजनि गेजेरावनो थायो बिनिखाय मोनफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि सोलोंथाइफोरनि सायाव बा जोंनि फराइसालिफोरनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो बेखौ साखोन सिखोनै बे फराइसालिफोरखौ दोननानै समाजनि गथ'फोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ लानो थाखाय थुलुंगा होनाया मोनफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरिफोरनि मावनो गोनां खामानि